जय झूलेलाल नेशनल पेंशन स्कीम में तव्हांजो स्वागत आहे इंग्लिश में ज़ारी रखण लाइ हिकु दबायो हिंदी में जारी रखण लाइ ॿ दॿायो सिंधी में ज़ारी रखण लाइ टे दॿायो नेशनल पेंशन स्कीम में तव्हांजो स्वागतु आहे तव्हांजे अकाउंट जी डीटेल ॿुधण लाइ हिकु दॿायो तव्हांजे प्लांस स्कीम्स करंट बैलेंस जी महिती लाइ ॿ दॿायो असांजे ग्राहक शेवा प्रतिनिधी सां ॻाल्हाइण लाइ टे दॿायो मेन मैन्यू में वापसि वञण लाइ पंज दॿायो हीउ मेसैज वरी खां ॿुधण लाइ स्टार ऐं हैश दॿायो तव्हांजो अकाउंट जा आधार कार्ड जा चारि अंग दर्ज़ कयो माफ़ कजो तव्हां चारि अंग दर्ज़ कोन कया आहिनि बीप खां पोइ चारि अंग तव्हां पंहिंजे आधार कार्ड जा ॿुधायो असांखे टू थ्री एट फोर जी तव्हांजो आधार नम्बर असांखे मिली वियो आहे ऐं तव्हांजे अकाउंट जी जानकारी असां जल्द तव्हांखे ॾींदासीं असांजा ग्राहक शेवा प्रतिनिधी तव्हांसां जल्द कनेक्ट करे रहिया आहिनि जय झूलेलाल मां कोमल नेशनल पेंशन स्कीम में तव्हांजी छा सहायता क करी थी सघां हरि ओम जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो कांता आहे ऐं मां मुंहिंजे खाते जी करेंट बैलेंस जे बारे में ऐं मुंहिंजो खातो चालू आहे हुन में कोई प्रोब्लम कोन आहे छोकी बैलेंस जा अपडेट मूंखे कोन था ॿुधाइनि हिन करे मां चैक करण लाइ की मुंहिंजो खातो चालू आहे की न कॉल कयो आहे त छा तव्हां मुंहिंजे खाते जी जानकारी मूंखे ॾींदा जी क्षमा चाहियूं था तव्हांखे जे एतरी असुविधा थी रहियूं आहिनि मां हींअर ई चैक करे ॿुधाईंदमि तव्हां पंहिंजे खाते जा चारि अंग असांखे ॿुधाईंदा टू टू एट एट जी टू टू एट एट कांता अंबानी जे नाले सां हीउ खातो ॾिसणु पियो अचे ऐं तव्हांजी एज सिक्सटी एट आहे ऐं तव्हांजो खातो पूर्ण रूप सां सक्रिय आहे हुन में बैलेंस ऐं तव्हांजी हींअर जी पेंशन ऐड करे करे सठि हज़ार रुपया आहे ऐं तव्हांखे जेको एसएमएस नथो अचे त तव्हांजे हितां एसएमएस जी शेवा बंदि हुई हाणे मां एक्टीव करे छॾी आहे त जेॾी महिल बि तव्हांजे खाते में पेंशन ईंदी त होॾी महिल हाणे तव्हांखे एसएमएस ऐं नोटिफिकेशन अची वेंदो हिन खां सवाइ मां तव्हांजी ॿी काई सहायता करे सघंदमि न थैंक्यू जी नेशनल एन पी एस स्कीम में कॉल करण जे लाइ धन्यवाद जय झूलेलाल